हेलो भैया मैंने अभी आप कैब बुक कराई थी आप कहाँ पे हो नहीं आप वहाँ पर तो नहीं पहुंचे हो नहीं नहीं आप थोड़ा आगे देखिए वहाँ पर आपको मिलेगा एक गडेकर होस्पिटल हाँ हाँ उसके पास मैं खड़ी हूँ हाँ ठीक